नमस्कार सर जी सर ओला कैब से बोल रहे हैं आप जी सर जी सर हमने अभी एक कैब बुक करी थी सर हाँ तो सर वो कैब ड्राइवर अभी तक मतलब आया ही नहीं है उसको हमने इतना देर से करा हुआ है हमको सर पन्द्रह मिनट हो गए हैं और सर अभी हमको मतलब तुरंत ही निकलना था सर हमको दूर भी जाना है तो हमारा फिर वहाँ से ट्रेन वगैरह छूटने का भी दिक्कत है तो सर उसको आप मतलब वो आया ही नहीं है सर इतनी देर हो गई हमने उसको कॉल भी करा है उसका इतना वेट भी कर लिया पर वो आया ही नहीं जी सर तो आप सर उससे एक बार पूछताछ कर लीजिए के मतलब क्यों इतनी देर हो गई है क्या है अन्यथा सर हमारी ओला कैब को आप रद्द करें और हमें सर दूसरी राइड बुक करानी है तो फिर हम अपना दूसरा कराएँगे तो उसको आप रद्द करवाएँ उनसे जी सर और उनसे सर कारण भी पूछे कि कारण किस वजह से नहीं आए और सर हमारा रिफ़ंड भी हो जाना चाहिए टाइम से मतलब जी सर धन्यवाद सर